हाँ हेलौ भैया हमें बीमा कराना है

हमारे घर पर भैया पाँच लोग हैं कराना है जैसी भी है भैया भाग नहीं न जाते हैं मैं मैं साल में एक हजार दूँगी भैया हाँ एक साल का बारह हजार

देगी न भैया हूँ हूँ हूँ हूँ हूँ हूँ जैसे कोई घर से मेरे बीमार हो जाएगा तो देगी ना सरकार

हाँ कराना है हाँ पाँच छः लोग हैं घर से

हूँ ठीक है भैया